जय झूलेलाल मां प्रीत लालवाणी सभिनी खे सलाह ॾींदसि जीअं ई हाणे गर्मियूं अचनि थियूं तीअं ई हर को पंहिंजे घर जे ॿाहिरि या छत ते या वरांडे ते थोरो कटोरे में या कंहिं बासण में पाणी विझी रखनि या त कीअं पक्षियुनि जा दाणा विझी रखनि खाइण जा ताकी जीअं ई पक्षी गर्मियुनि में प्यासा ऐं भुख में हेठि लहनि त छांव ते विहनि त तीअं हुननि खे थोरो पाणी मिले ऐं हुननि खे खाधो मिले तंहिं करे सभिनी सां विनती आहे की हर को पंहिंजे घर जे ॿाहिरि कुझु न कुझु पक्षियुनि लाइ अहिड़ी सुविधा ठाहे रखी जीअं हुननि खे पाणी मिले असां त पंहिंजे घर जी बालकनियुनि में ॿ ॿ टे टे इअं बासणु रखिया आहिनि जंहिं में असां पाणी भरे रखंदा आहियूं ऐं पक्षियुनि लाइ खाधो बि विझी रखंदा आहियूं तां से सभिनी सां विनती आहे असांजी की हर को पंहिंजे घर जे ॿाहिरि पक्षियुनि लाइ थोरो दाणा ऐं पाणी रखनि तंहिं त हुननि खे बि कुझु अनु ऐं जल मिले हीअं करण सां असांखे पुञ बि मिलंदो ऐं हिननि खे खाधो ऐं पाणी बि मिलंदो